ہاں جی بتائیے مجھے پہلے آپ بتائیے آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ کا رول نمبر کیا ہے ڈپارٹمنٹ اچھا تو کس وجہ سے آپ کی اٹینڈینس کم رہی ہے کار ایکسیڈنٹ اور آپ کی چھٹیاں جو دکھا رہا ہے وہ تو ایک ہفتے کی دکھا رہا ہے کار ایکسیڈنٹ کے لئے دو ہفتے ایک ہفتے کی چھٹیاں تو مناسب نہیں ہے ایسا کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا جو آپ کو ایک ہفتے کی چھٹی لینی پڑ رہی ہے تو آپ کو وہاں پہ جا کے تو رہنے کی ضرورت نہیں تھی تو انہیں مراداباد سے یہاں شفٹ کرا گیا تھا یا مراداباد میں ہی ان کا علاج ہوا ہے اچھا ویسے ہم ایسا الاؤ تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اٹینڈینس ایک ایسا میٹر ہے جو ہمارے ہاتھ سے آگے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا چاہئے تھا اب مجھے بات کرنی پڑے گی آگے اور آگے منانا پڑے گا افسروں کو مجھ سے بڑے کہ آپ کو ایگزام میں بیٹھنے دیں جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کی پہلے بھی اٹینڈینس کم رہی ہے تو خیر میں پہلے رابطہ کرتا ہوں اپنے بڑوں سے پھر آپ سے بات کروں گا ٹھیک ہے